जेकी बुकूं मूंखे सस्ते में मिलंदियूं आहिनि उनखे मां हार्ड कॉपी बाए कंदो आहियां न त मां वधीक में वधीक जेकी बुकूं आहिनि उन्हनि जी मां सॉफ्ट कॉपी बाए कंदो आहियां या उन्हनि खे डाउनलोड करे पंहिंजी पी डी एफ फॉम में ॾिसंदो आहियां ऐं मूंखे वधीक ॿई पढ़ण पसंदि आहिनि पर वधीक मूंखे हार्ड कॉपी में पढ़ण पसंदि आहे छो की हुनमें असांजी अख़ियूं खिचाईंदियूं न आहिनि ऐं असांखे पढ़ण में सुठो लॻंदो आहे असां वधीक टाइम ते हुनखे पढ़े सघूं था असांखे मन में शांती मिलंदी आहे उनखे पढ़ण सां छो की असांजो दिमाग़ ॿिए कंहिं शयुनि में न हलंदो आहे असांजो ख़ाली उनमें बुक में ई असां दिमाग़ हूंदो आहे ऐं उनमें असांखे हलाइणो हूंदो आहे ॿियो की जेको असांजी ऑडियो बुक आहिनि ऑडियो बुक बि मां जाम ॿुधंदो आहियां ऐं ऑडियो बुक जे बारे में मां इहो चवण थो चाहियां की ऑडियो बुक सभिनि खां सुठो ऐं सभिनि खां वधीक जीअं चई सघूं था की नओं तरीक़ो आहे बुकुनि खे पढ़ण ऐं बुकुनि खे सम्झण लाइ छो की पहिरीं खां ई जेको बुकुनि जे हिकु हिकु लाइन आ हिकु हिकु वर्ड आहे उहो वॉइस में आहे ऐं उनखे असांखे खाली वेही करे शांती सां ॿुधणो आहे असां पंहिंजो कम कंदे कंदे उनखे ॿुधी सघूं था जीअं असां एक्सरसाइज करणु वियासि जीअं भाई कोई रोटी थो ठाहे कोई पंहिंजो कम थो करे उनमें गॾु गॾो पंहिंजो ऑडियो बुक बु ॿुधी सघंदो आहे सुम्हंदे सुम्हंदे पंहिंजो कन में लॻाइ करे इयरफ़ोन माण्हू अॻो पोइ ॿुधी सघंदा आहिनि खे उअ असांजे लाइ जाम फ़ाइदे कारक आहे